साढ़े इ'त्थें डोगरा जि'यां जम्मू जि'यां साढ़े लोग इ'त्थें देवतें ई बड़ा मनदे न देवतें गी बहोत जादा मनदे न लोग आखदे नी पैह्लें साढ़े इ'यां पैह्लें पित्तर लोग फिर देव लोग ते फिर देवते देवते गी बड़ा लोग मनदे न इ'त्थे ओह्दे बाद च साढ़े इ'त्थें बाह्वे आह्ली माता बड़ी मशहूर ऐ बाह्वे आह्ली माता लोग बड़ी मिन्नत कन्नै हर मंगलवार जंदे न बड़े लोक मंगल मंगलवार जंदे न ऐतवार जंदे फिर ओह्दे बार साढ़े इ'त्थें शिवखोड़ी ऐ जि'यां साढ़े इ'त्थें रियासी बिच साढ़े बुड्डे अमरनाथ पौंदे न फिर इक इ'त्थें बाबा जित्तो बी हैन नो देवियां बी हैन ओह्बी बड़ा मशहूर जगह् ऐ फिर जि'यां साढ़े जम्मू दे लोग डोगरी सूट पाना बड़ा पसंद करदे न सलवार कुर्ता होंदा लोग साड़ियां पांदे बाहर दे लोग साढ़े इ'त्थें सलवार कुर्ता पौंदा ऐ फिर अपना जि'यां डोगरी गीत बड़ा मशहूर ऐ खंड मिट्ठे लोक डोगरे मिट्ठड़ी ऐ डोगरें दी बोली खंड मिट्ठे लोक डोगरे साढ़े इ'त्थें मोदी आया उ'नें बी एह् बोलेआ बड़े खुश होए जेल्लै उ'नें एह् गल्ल बोली ते लोक बी खुश होए खंड मिट्ठे लोक डोगरे ते ओह्दे बाद च डोगरी जेह्ड़ा साढ़ा नृत्य ऐ उसी लोग बड़ा पसंद करदे न फिर अपना डोगरी कल्चर इ'त्थें साढ़े इ'त्थें जादातर सर्कस लगदी ऐ ते साढ़े इ'त्थें इक शब्बी जगह् ऐ जि'त्थें साढ़े शास्त्री म्हाराज होर अपने अंतिम जेह्ड़े सोआस न उ'नें ई छड्डे दा इ'त्थें ते ओह् जगह् बड़ी मशहूर ऐ उ'त्थें शब्बी गी जंदे न लोग उ'त्थें मेला लगदा बड़ा बड्डा इ'न्नी दूनियां होंदी ऐ कुदै सत्संग होआ दा कुदै सतवाह् होआ दा कुदै कथा होआ दी ते खु'ल्ले भण्डारे लग्गे दे होंदे न उस भण्डारे दा एह् बड़ा मज़ा ऐ कि उ'त्थें तुस इक पालक दी सब्जी कन्नै चौल बी खाइयै केह् नांऽ ओह् तुसें गी इ'न्ने सोआद लग्गने इ'न्ने सोआद लग्गने उ'त्थें भगवान दा बख्श ऐ कोई बैठे दा उं'दे इक बेटा न ओह् बी बड़ा अच्छा सतवाह् करदे न जिं'दा नांऽ मंगू म्हाराज ऐ साढ़े इ'त्थें दे डोगरें लोकें गी आपस च प्यार ऐ जि'यां अपने शरीपा च बैठना उठना कोई कार्यक्रम ऐ उत्त रातीं चली जंदे सलाह् करन जि'यां इ'त्थें गीत बड़े गांदे न लोग डोगरी ते जेह्ड़ियां इ'त्थुं दियां दादियां माइयां न ओह् बड़ियां मशहूर न डोगरी गीत गाने गी उ'त्थें कुसै ई बज्जन निं दिंदियां हैन उ'नें बड़े सोह्ने सोह्ने डोगरी गीत आंदे न चलो अस ते हाले सिक्खा ने आं उं'दे कोला ढोलकी बजाना बड़ी पसंद करदी इक आंटी साढ़ी बड़ा शानदार ढोलकी बजांदे न ते बड़े खुश होइयै जेह्ड़े कार्य़क्रम करदे न ते एह्दे बिच खुशी बी बड़ी ऐ कि साढ़ा इक बड़ा अच्छा कल्चर ऐ क्योंकि बाह्र दे लोकें च एह् कुछ निं ऐ दिक्खने आह्ला बाह्र दे लोकें च एह् चीज़ ऐनी ऐ साढ़े लोकें च एह् चीज़ बड़ी ऐ